आं सा भारतारि एबा खोला भारतारि आरो गुबुन जायगाफोरनि जानाय लोंनायफोरखौ बारा मोजां मोना आङो जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायखौ मोजां मोनो जोंनि बर' हारियाव गोबां जाग्रा लोंग्रा दं जेरै नारजि अमा अनद्ला दाउ नाफाम साम' आरो गोबां दं स' जोंनि बर' हारियाव बांसिन रुनानै आरो सावनानै जानो मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला रुनानै जायोब्ला देहानि थाखायबो मोजां जायो गुबुन हारिनि जानाय लोंनाया बांसिन थाव गोनां जायो जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि देहाया गाज्रि जायो स' बांसिनानो रुनानै जानो हायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां बिदिनो जोंनि बर' हारियाव गोबां रुनानै जायो जेरै दाउजों सिब्रु आरो गोबां गोबां मैगंफोरजों रुनानै जायो जाहाथे जोंनि बेमार आजार जानाय समावबो बेफोर मैगंफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां खालामो जायनि जाहोनाव जों बेमार जानायाव जानाय बेफोरखौहाय जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जाबोनो हमो